हैलो आं जी जनाब ठीक ठाक यरो कोह्दी डेथ होई मरी मड़ा कुड़ी कोह्दी ही ओल्लेआं दा

ओहो हो अनहोनी होई मा जनी कोई निं कोई निं देह् कम्में ई पिच्छें थोह्ड़े होना होंदा यरो आं पुन्न आह्ली गल्ल दी संस्कार केह्ड़े नाले होना केह् गलांदे इत्त एह्दे गरलांगे खल्ल कोई चक्कर निं यरा खरी खरी